जोंनि ओनसोलाव थानाय डिग्रि कलेज दङ आर्टस कलेज बे कलेजावनो जोंनि ओनसोलनि उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरा फरायो बे कलेजावनो फरायनानै दिनै गोबां फोरोंगिरिबो जालांबाय सोरबा सोरबा गुबुन गुबुन साख्रिफोरबो मोनबाय आरो लोगोसे खाथियाव डिग्रि साइन्स डिग्रि कलेजबो दङ बे कलेजावनो फरायो दा जोंनि ओनसोलाव ओरैबादि डिग्रि कलेज गैया जाय कलेजाव इनजिनियार फरायनो हायो आईथिआई फरायनो हायो मोजां मोजां डिग्रि कलेज माने जोंनि खाथियाव गैया आरो खिन्थु जोंनि ओनसोलनि गोरिब नखरनि गथ'फोरा गोजानाव थांनानै फरायहैनो हानाय सुबिदायाबो जोंहा खम बेनिखाइनो मा जोङो खाथियावनो थानाय आर्टस डिग्रि कलेजावनो फ्राय फरायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा लासै लासैनो साइन्स डिग्रि कलेजावबो खायसे नखर मोजांफोरनि गथ'फोरा फरायनायखौ जों नुनो मोनदों दा जोंनि ओनसोलाव सानसे बैफोर कलेजफोरा इनजिनियारिं फरायनो हानाय बिदि कलेजफोरा जाहाथे फैयो अब्ला जोंबो मोजां मोनगोन जायगानि ओन्दै ओन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरा फरायनो हागोन बेखौनो आङो मिजिं थियो